आंनि संनाय खावनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नागिरदों सबाय साम' संनाय साम'खौ खन्ना लांनायनिफ्राय ओरैनो साम'नि दाखोन गारनाय दान्नाय हुनाय आरो मोजां सुनाय सोमनानै दोननानै बेनि फिसा बिदैखौ माने बाहेर खालामनाय आरो सबायखौ एवबाय एवना हुख्रेमनानै मोजाङै सुनानै साम'खौ एवग्रोनानै उनाव दै होनानै गोदौबा सबाय होबाय सबाय होनानै बिदिनो हायजेंफोर बान्लुफोर देना होबाय बेनि उनाव मस्ला ओरैनो गंगार दुन्दिया मोननो लागासैबा ओरैनो जाब्रां जिरा मस्ला फोर देना होनानै ओरैनो गंगार दुन्दिया आरो गुवामुरि बेफोरखौ होबाय मोदोमनायनि बिदिनो मोजां गोदौ होनानै खांबाय आरो ओरैनो थास' बेदरफोरखौ ओरैनो जावनानै सैबाय मोजां सैनानै मोजां सुनानै संबाय बेदर बा नाफोरजों नाफोरखौ एवना दोननानै थास' बेदरखौ एवखांबाय एवनानै बिदिनो बानलु हायजेंफोर देना होना उनाव रुइबाथाय गारबाजों नाफ्लेनाबा सागं सानानै उनाव नाखौबा बेदरखौ होबाय होना बिदिनो जिरा मस्ला दुन्दिया गंगार दुन्दिया सामब्राम गुफुर बेफोरखौ देना होनानै माने खांबाय आरो आरो नाफाम नाफामखौबो जोङो बर' मानसिफोरा बयबो जाखायोआनो ओरैनो नाफामा बेनि सिगां एसे एवद'ब्बाय एवनानै फानलौ हायजेंफोर सामब्राम गुफुर देना होबाय एवनायाव ओमफाय खारै एसे होनानै मोजां गोदौ होनानै दुन्दिया होनानै खांबाय आरो आरो अन्ला अन्लाखौबो जायो अन्ला अन्लाजों दाव बा बिदिनो माबाफोर अमा बेदर गोरानफोरजों संबाय दावजों आरो अनखौ माइरंखौ सोमग्रोबाय सोमनानै दसे दोन्नानै रुइ मोजां रुइहोनानै माइरंखौ देग्लिबाय उवालाव मोजां दुफु दुफु देनानै बिदिनो दै फुदुंग्रोना दोनबाय फुदुंग्रोबाय फुदुंनानै बे अन गुन्दैखौ होसनबाय होसननानै बिदिनो खारै होदो खारै होनानै बेदर बा ना होयोबालाय खारै होखांना होबाय होनानै बिदिनो बान्लु मस्ला मस्लि जाब्रां जिरा दुन्दिया बेफोरखौ होनानै मोजां गोदौ होनानै ओरैनो बेदर होखांनानै पन्द्र' मिनिट बा बिस मिनिटसो गोदौ होनानै बिदिनो खांना दोनबाय आरो इदिनो नार्जि नार्जि दोलो संना जायो बर'फ्रा नार्जि दोलोखौबो रुदबग्रोबाय दसे रुनानै आरो संबाय रु संनानै खारै मोजां होबाय खारै होनानै बेदरफोर अमा बेदरफोर गोरानफोरजों संबाय संनानै बिदिनो मस्ला जिरा होनानै एखौबो बेदर होना ओरैनो मोजां रुइबाथायसो होयो आरो बेदरखौ दुफु दुफु साग्लिनानै ओमफ्राय दसे गोदौ होनानै इदिनो खांबाय खांनानै खारै एसे थाव एसे होनांगौ आरो नार्जि दोलोयावबो बे खांनो मोन्नोसैयाव बिदिनो दुन्दियाफोर सामब्राम गुफुरफोर मस्ला देना होबाय